हमसभ पहिने माछ जे बुजुर्ग सभसे सिखलहुँ छल से ओ बनसी होइत छलै बनसीके करचीमे बान्हि लै छलहुँ ओहिमे केचुआ नहि होइ हइ चाली जेकरा कहैत छियै माटि तर आरमे रहैत छै तकरा ओइ बनसीमे तारके टेढ़ नहित रहै छलै ओहिमे घुसा कऽ आ पोखरि आरमे चलि जाउ गड्ढा आरमे तालाब आरमे आ ओहिमे एगो बनसीमे डोरी लगाकऽ ओहए लगाकऽ लकड़ी आ ओहिमे देने रहै छलियै मछली स्वभाविक छै जे चाली खाइ लै आबैत छलै चाली खाइ लै जखने आबै तऽ ओ रस्सी डोलै जेना बुझाए जी ओकर फसि जाइत छलै बनसीमे जी फसि जाइ कि पता लागि जाइ कि बनसी खींचै हम आर बुझि जाइए कि एके बेर ओ करची लऽ कऽ तेहन पाछु फेकियै कि मछली सहित घिचा जाइत पाछु मछली ऊपर आबि जाए तऽ मछली हम आर हेतेगो कऽ मारै छलहुँ तऽ ओकरा पकड़ि कऽ राखि लेलहुँ इएह सभ हमसभ अपना बुजुर्गसँ सिखलहुँ छल आ नहि तऽ आरो तरीका छलै जे एगो जाल टाइपके होइ छलै फेकै बला रस्सी बन्हिके तऽ ओ नचा कऽ हम आर तेहन ने फेकलहुँ डोरी रखने रहलहुँ आ ओ गेल पानिमे छपाक से जतेक ओइ बीचमे पकड़ा गेलै मछली से सभ ओहिमे मानि लिअ जे पकड़ा जाइत ओहिमे लोहाके ओजन दैल रहै छै जालमे जेकि मट्टीके नीचाँ छुटि पकड़ि लै छलै तब हम आर ओ डोरी पकड़ि कऽ घीच लै छलहुँ तऽ इहै सभ तरीकासँ माछ मारनाइ सिखलहुँ छल हमसभ आ अभियो देखैत छी ओ सभ तरीका सभियो मारैत छथिन सभ आदमी ओनाहिते माछ मारि रहल छथिन तऽ ओना तऽ एगो जे बेसी नदी पोखरिमे मारैके रहैत छै तऽ बड़का जाल आबैत छै ओ जाल नाओ रहैत छै ओ जाल गिरेला आ बुझियौ जे आधा तालाब कऽ पकड़ि लै छै एके बेरमे आ दश पन्द्रह आदमी रहला दश आदमी उन्नसँ घिचला दश आदमी एन्ने से घिचला आ तब ओकरा घीच कऽ कातमे अनला जतेक मछली रहैत छै मानि लिअ सारा ओ एक कुन्टल दू कुन्टल एके बेरमे घीचा जाइत छै सभ आबि गेल तऽ ओहए सभ होइत छै